लिखते समय प्रेरित और ध्यान बनाए रखने के लिए आप क्या करती हैं क्या आप नियम अनुसार नियम अनुसार डैइरी लिखते हैं आम तौर पर किस भाषा में लिखते हैं लिखते समय प्रेरित करने के लिए हमें अपने जीवन के बहुत से जो जो अच्छे समय में बीते हुए चीज़ होती है वो प्रेरित करती है अच्छे लोगों का साथ हमें प्रेरित करता है हाँ मैं भी लिखती हूँ मैं हिन्दी भाषा में लिखती हूँ और उसमें कुछ अपना बचपन कुछ अपने जीवन के साथ अपने दोस्तों के साथ बिताया गया समय होता है जो कि हमारे पास इस समय नहीं होते हैं लेकिन हम उनको लिख कर के फिर कभी उन्हीं बातों को पढ़ कर के थोड़ी देर के लिए हंस लेते हैं मुस्कुरा लेते हैं और जो है अपने अतीत की मधुर यादों को अपने मन में सँजोए रखते हैं लिखने से इंसान यदि लिखता है तो उसका ईश्वर पर भी विश्वास बढ़ता है आपको कोई परेशानी है यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका चित बिखरता है लेकिन यदि आप उसी ईश्वर का नाम लिखना शुरू कर देते हैं तो आपका ईश्वर पर विश्वास बढ़ता जाता है और आप अपने आपको शांत महसूस करते हैं